हॅलो हॅलो आर्यन आर्यन न्हू आं आर्यन बाबा म्हाका सांग तूं सालांतले गडे पयला केन्ना आरे हांव गेल्लों म्हणूच तुका सांगता न्हू ह्या फावटीं आमी गेल्ले रे फ्रँडा वांगडा कळ्ळें तुका पयलीं रंभामेळाक गेले मरे शिगम्याक मागीर फरफरीत गेले गाडी घेवन कळ्ळें तुका आनी बॅस्ट मरे सारकें न्हूं पयले फावटीं म्हणून म्हाका दिसता म्हाका चड भंय दिसलो कितलें धांवचें पडटा रे गड्यांच्या फाटल्यान हय पूण देंवचार बा सारको दिसलो आमकां हां शी भंय दिसलो सारको आनी नॅक्स्ट टायम म्हाका मरे कुडण्या पळोवपाक वचूंक जाय तूं पळयला कुडण्याचे गडे पळयला तूं अशें आयकलां मरे हांवें कुडण्या खंय मेल्लीं मडीं हाडटा आनी वास येता खंय सारको

हय न्हू आनी खंय जाता रे इतले भयानक गडे आनीक खंय जाता खबर आसा तुका आं बरें बरें बरें बरें तर आमी दोगांय गड्यांक हांगाच पावल्यात सालांत बाकी कडेन पावूंक नात तर हांव कितें म्हणटालो फुडल्या वर्सा आमी गेल्ले बरे वांगडा हांव आनी तूं बरें बरें पयलीं कुडण्या या म्हणटा न्हू तूं बरें बरें आनी कुडण्या बी थंय मरे म्हाका दिसता मोबायल बीन यूझ करूंक मेळना गडे चालू आसतना कळ्ळें तुका हय समज मोबायल बी मातशें सुद्दां लायट पेटली गडो मोबायल घेता हय हय मारपाक येता खंय तर या मरे फुडल्या वर्सा आमी चल डन ओके